असांखे इहो ॾिसण में आयो आहे त ॿियनि जी संस्कृतीअ जो डांस मतलबु नृत्य उनजे संपर्क याने के फैलाव वधण जे करे असांजे ॻामिड़े जे सांस्कृतिक सामाजिक डांस हुन नृत्य ते उन्हनि जो तमामु घणो गहिरो असर थियो आहे माण्हू पंहिंजी संस्कृती विसारे करे पश्चिमी मन विदेशी संस्कृतीअ खे वधीक मोहित थिया आहिनि पंहिंजी संस्कृती माण्हू अॼुकल्ह भुली विया आहिनि पंहिंजे नृत्य पंहिंजा नृत्य भुली विया आहिनि ऐं पश्चिम में जेके अलॻि अलॻि जुदा जुदा नृत्य थियनि था इन्हनि खे माण्हू अपनाइणु लॻिया आहिनि जय झूलेलाल